हांव न्ही सांकवाळासून येयलां सांकवाळ पंचायतीन किदें तुमकां फेसिलिटी अशी आसा किदें म्हाजी न्ही घराची वायर न्ही खूब तेंपाची एक सं शंबर वर्स जाल्यार आमी ती वायरींग केल्ली आसा सो तें म्हाका परत परत प्रोब्लेम हाडटा आनी म्हाका न्ही मागीर तें लाव लायटकारा आपोवपा पडटा मदीं मदीं सो तुमचे कांय कितें सबसिडी हा वायरींग करपा म्हाजी हांव न्ही वायरींग करूं सोदता आतां भुरगीं बी शिकता न्ही सो तेंका प्रोब्लम जाता मदीं मदीं लायटी वयता आनी हें करता सो हांव तें सगळें चेंज करूं सोदतां म्हाका मातशें तुमी हेल्प करा आनी तुमकां किदें डॉक्युमेंट जाय किदें तें हांव दिवं शकता किदें हांव रावता आतां शंबर वोर्सा जालें रावता तें घरा म्हाजे कडे हावज टॅक्स आहा आमी लायटी बील भरता सगळें म्हजे कडे डॉक्युमेंट आसा तुमी किदेंय तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमी म्हाका सांगू शकता आनी म्हाजी माय आसा त्या घराची हें तिची सुद्दां तुमकां एन ओ सी जाय तुमकां हाडून दिवं शकता पूण म्हाका तुमी मातशे हेल्प करा कित्याक तशींच आमी रावंक शकना न्ही सो किदें तें तुमी म्हाका सांगा ओके थँक्यू